हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में साँस्कृतिक पहचान बनाने के लिए दंगल कराए जाते हैं जिसमें बहुत सारे गाँव के युवा वर्ग जो है उसमें सम्मिलित होते हैं जिससे बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इसके बाद जो है वहाँ पर गाँव के जो बिज़ उसमें जीतता है उन्हें जो है ग्रामीण गाँव की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाता है और उन्हें आगे कुश्ती लड़ने के लिए जो है दंगल में उनको बढ़ावा दिया जाता है जिस कारण से जो है आप हमारे गाँव की जो है गरिमा बढ़ जाती है और यहाँ पर कहीं कबड्डी खिलाई जाती है कबड्डी में बहुत सारे प्रतिभागी भाग लेते हैं जिसके कारण से वहाँ पर रंगा अच्छा से मंच तैयार किया जाता है गाँव के सम्मानित व्यक्ति प्लस प्रधान जो हैं वह आते हैं वहाँ पर सबको सम्मान देते हें जिस कारण से प्रतिभागियों का मान बढ़ता है वह और आगे के इच्छुक होते हैं और हमारे यहाँ क्रिकेट क्रिकेट भी खेला खेलवाया जाता है जिसके कारण बहुत अलग अलग गाँव के लोग आते हैं और वहाँ पर जो है अपना अपना पार्टिसिपेट करते हैं और उस टीम में हिस्सा लेते हैं इसके बाद जो है बहुत वहाँ पर दर्शक भीड़ उमड़ आती है वहाँ पर बहुत सारे लोग खेल में अपना सहयोग देते हैं जिसकी वज़ह से वहाँ पर कार्यक्रम चलता रहता है और अपना जो टीम जीतती रहती है उसके लिए जो है अलग अलग से उपहार दिए जाते हैं जिससे कि आगे उनका मनो मनोबल बढ़ता रहे और आगे जाकर प्रदेश में देश के लिए वह खेलते रहें और खेलने के साथ साथ उन उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता है जिसके कि उन उने उनके अन्दर भाव और जागृत हुए और वह आगे चलकर और अच्छा प्रदर्शन कर सकें और सारे युवा वर्ग जो हैं कहीं न कहीं खेलों में आकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं और जिससे कि एक अपनी पहचान बना रहे हैं कि इन्हें दंगल में अच्छा होना है या क्रिकेट खेलकर अच्छा होना है या खो खो खेलकर अच्छा होना है यह देखने के बाद अपना सब लोग सहयोग दे रहे हैं